नमस्कार नमस्कार सब्ज़ी सर सर सब्ज़ी की खेती तो बम्मा मेल करते हैं हमारे पास सर आपको चुकंदर बैंगन गोभी टमाटर यह सारा सिस्टम कद्दू भी है लेकिन अभी कद्दू निकल नहीं रहा है निकलेगा हाँ जी हाँ जी हाँ जी मटर वही चार हज़ार

हाँ तो थौक थौक देखिए देखिए सर हाँ सर खुदरा जो है उसमें तो अंतर हर रोज़ रहा है बाप और बेटे को अंतर हर दिन रहा है और रहेगा बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है थौक में आपको वही दो रुपये कम कर देंगे किलो पर नहीं पैंतीस में नहीं हो पाएगा सर दो रुपये थौ थौक सर ऐसा है ना घोड़ा अगर घास से दोस्ती करे तो चक्का चले हाँ जी हाँ जी तब देखिए वह महात्मा गांधी एक बात बोले थे जियो और जीने दो नहीं दो नहीं नहीं सर तो वह आप जो बोल रहें उसमें जीने का उपाय नहीं लग रहा है चलिए आपकी इच्छा है तो होली का टाइम है आप भी ख़ुश रहिए आबाद रहिए धनदनाते रहिए लगा देंगे तो यह कहाँ थी उसका वही बत्तीस सात सौ का लगा देंगे थौक में जी जी

सर सर पहले आपने बोला है जो मैं थौक का व्यापार करता हूँ तो मैंन तो मैंने आपको थौक का ही व्यापार का रेट बता रहा हूँ खुदरा का रेट आपको नहीं बता रहा हूँ जी जी जी एक दम मस्ती में